तशें पळोवपा गेल्यार भारत हो खूब पुरातन देश आसा ह्या देशांत निरनिळ्या तरेचे लोक रावतात निर निराळ्यो भासो उलयतात निर निराळे प्रकाराचे कपडे घालतात आमी काश्मिरासान कन्याकुमारी पर्यंत जर वतात तेन्ना आमकां ह्या काश्मिरा सावन कन्याकुमारी पर्यन वतना कपड्याच्यो निरनिराळ्यो फॅशनी निरनिळे प्रकाराचे बदल आमकां दिश्टी पडटात आतां कांय लोक थंड प्रदेशांत रावतात तांकां आंगभर कपडे घालपा पडटात आनी कांय जे लोक दर्या किनारेक किंवा गरम भागा रावतात गरम हवाचे भागा रावतात थंय लोकांक कमी कपडे सुती कपडे पातळ कपडे हांगचो ते तांच्या हातूंत आसपाव आसता ताका लागून त्या कपड्याक वेगवेगळ्या प्रकाराच्यो फेशनो आयिल्ले आसतात आमी जर खरें पळयलें की काश्मिरांत जे लोक कपडे वापरतात तें आमकां खूब अजाप दिसता इतली तांगेली फेशनी इतली तांगेली कपड्याक बदल ते कशें करून ते बाबा इतले कपडे आंगार घालतात कारण आमी ज्या प्रदेशांत रावता तो गरम प्रदेश आमकां घरा कडेन भायर सरता तेन्ना आमी पेंट शर्ट घालून भायर सरतात पूण घरा कडेन केन्ना पावले काय पेंट आनी शर्ट काडून उडोवचें कारण आमी सगळे चड मनशाक घाम येता हूम येता आनी ताका लागून आमकां दिसता की आमची एसपरेशन चड अशे फेशनेबल कपडे वापरपाक जायना तशेंच पळोवपा गेल्यार खरें म्हणलें जाल्यार फेशनेचो आनी संस्कृतीचो कसलोच संबंद ना फॅशन ही बदलत वता फॅशनेबल कपडे घालप म्हणल्यार कितें तर आपूण एक बरो सुंदर दिसचें ओन ओनड्राड दिसचो म्हूण आमी फॅशनेबल कपडे घालतात आमच्या भागांत अशी खूब तरेची कपडे लोक घालपी लोक आसात आनी दुसरे देशांतल्यान आयिल्ले लोक सुद्दा वेगवेगळे प्रकाराचे आमी कपडे पळयतात तांची फॅशनी पळयतात आनी हें सगळें जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना म्हाका दिसता की ह्यो फॅशनी म्हणल्यार कितें आनी ह्या फॅशनीचो आमच्या भारतीय संस्कृतीचेर किंवा भारतीय कपड्याचेर परिणाम जाता काय कितें सहज तो जातलोच कारण प्रत्येका दिसता की दुसऱ्यान कपडे घाल्यात ते आपणें घालचें तसले फॅशनेबल कपडे घालचे आनी आज निरनिळ्यो कंपनी आयल्यात निरनिळे फॅशन करतात पिंनील्ल्यो पेंट्यो आनी पिनील्ली शर्टां ताका बुराक करप ताका पट्ट्यो बांदप अश्यो वेगवेगळ्यो फॅशनी आयल्यात आनी ताका लागून म्हाका कितें दिसता की कपडे आम आमचे सारके मनीस जे आसात तांकां दिसता हे भुरगे कितें घालतात तांकां लज दिसना कारण पिनील्ली पेंट घालून बाजारांत वचप पिनिल्ली शर्ट घालून बाजारांत वचप पूण ती फॅशन जाल्या अशे फॅशनेचो आमच्या संस्कृतीचेर एकादेर वायट परिणाम जावपाक शकता म्हूण म्हाका दिसता की खरें म्हणटात जाल्यार आमी फॅशन सुद्दा ही आंग उक्ती उडोवपा न्ही तर आंग धापपा सारकी ही फॅशन करपाक जाय आपल्याले कपडे घालप आनी आंग उगते उडोवप म्हणल्यार ती फॅशन न्ही तर खरें म्हणटा जाल्यार आंग धांपपासाटी आमी कपडे वापरतात हाची भान हें फॅशन करतलें लक्षण एक